काणकोणा मदीं भलायकी सांबाळपाची सुवीधा खूब तरेन उपलब्ध आसात काणकोणा मदीं क्लिनिक्स फार्मासी आसात हाॅस गव्हरमेंट हाॅस्पिटल एक आसा पै फार्मासी अपोलो फार्मासी सारकीं क्लिनी फार्मासी आसात पावसकर क्लिनिक्स वेध क्लिनिक्स ह्या सारकीं क्लिनिकां आसात पूण हीं क्लिनिक्स आनी फार्मासी आनी सगलीं भलायकी सांबाळपाच्यो ज्यो सुविधा आसात त्यो मिडल क्लास लोकांक परवडटात जे लोक गरीब आसा तांकां थोड्योच भलायकी केंद्रां परवडटात तशेंच प्रत्येक गांवांत दवाखाने आसात जितूंत लोक आपल्याक जोर येयलो जावं कसलीं दुयेसां जालीं जाल्यार तें लोक थंय वयतात आनी आपलें इलाज इलाजाचेर वखद घेतात काणकोणां मदी खूब कडेन आयूर्वेदीक डोक्टर आसात तशेंच हार्टाचो स्पेशलिस्ट आसा शेट्टी आय क्लिनिक सारकीं आय स्पेशलिस्ट आसात अशीं खुबशीं आयुर्वेदीक हाॅस्पिटलां आसात जंय लोक वचून आपलें इलाज घेतात तांचे क्लिनिक्स बारिकच आसतात काणकोणा मदीं ह्या भलायकी केंद्रांनी कोविडाच्या टायमार खूब मदत केली डोक्टर जे आसले किंवां तेंचे हेल्पर्स जे आसले ते गांवा गांवानी वसून लोकांक लसिकरण करताले ज्या लोकांक पयस वचपाक मेळना त्या लोकांक तेंच्या पंचायतींक नाजाल्यार गांवा वरसून तेंका लसीकरण घेवपाक मेळटालें ज्या लोकांक कोवीड कोवीड जालां तेंच्या घरांनी हेमी मेडिकल कीट आनीक सेनिटायजेशन करून येताले आपल्या जिवाची पर्वा न करता तेमी प्रत्येक गांवाक वचून हें आपलें काम बऱ्या भशेन ते करताले पूण कोविडाच्या टायमार काणकोणां जें गोव्हरमेंट हाॅस्पिटल आसलें थंय लोकांक ओक्सीजन्स सिलिंडर जे आसले तेजी कमी जावपाक लागली तांकां लागून तांकां मडगांव नाजाल्यार जिएमसींत धाडपाक पडलें हेका लागून खुबशे लोकांक भरपूर त्रास जालो कांही लोक मरण पावले कोविडाच्या टायमार जे लोक बाकिच्या कारणाक लागून एडमिट आसले तांका जेवण घेन वचपाक लोकांक त्रास जातालो थंय जेवण मेळटालें तेंय घेवपाक त्रास जातालो पूण लोकांनी कोव कोविडाचे टायमार हाॅस्पिटलांनी वचून डोक्टरां कडच्यान जायत्यो आपल्यो सुविधा घेतल्यो कोविडाच्या टायमार डोक्टरांनी आपले डोक्टर जावपाचो डोक्टर जावन लोकांचेर खूब उप उपकार केले